हंजी हंजी आखेआ हा जरो में थोह्ड़ा इयां चला दा हा कम्म बडा इयां में नोया नेईं ओह् ते एह् कम्म बडा हा जिसले में थ्होंदा ना कुसेगी आक्खियै में भेजना पर कोई आक्खै नेईं लग्गा दा ते में कियां जां नेईं नेई ओहे ते दिने हा सर ओहदी कोई गल्ल नेई कोई आक्खै गै लग्गै तां गै इयां कोई नेईं इसलै में कम्म बड़ा बड़ा ब्यस्त चला ना ते में कोई चक्कर नी में भेजगा ते उसले में भेजी ओड़ने कोई ऐसी परेशानी आहिली गल्ल नेईं ऐ कोई नी कोई नी कोई नी बीर जी कोई नी कोई नी साह्ब जी पक्का भेजने नेईं नेईं स्हाब जी तुसें गै भेजने में ऐसी कोई गल्ल थोह्डे़ ना ऐ तुसेंगी भेजना न्यूज पेपर साढ़ा कम्म ऐ देना असें देने देने बस साह्ब जी जियां कम्म खत्म होंदा इयां गै थोहाडे़ कोल आई जाना तुसें गी पेपर पुज्जी जाने बंदा भेजइयै तुंदे घार पुज्जी जाने पेपर कोई ऐसी गल्ल नेईं ऐ परेशानी ऐ थोह्डी़ इसलै थोह्ड़ी जेही नेईं औन होंदा कोई नेई कोई नेई कोई नेई थोह्ड़ा जल्दी आई जाग कोई नेई टेंशन नेईं लेएओ बस बस बस महाराज कल्ल आई जाने थुआढ़े कोल पुज्जी जाने ठीक ऐ महाराज दौं दिन केह् में थोह्डे़ पैंहले देई ओड़गा कम्म ऐ थोह्डी़ चला दी परेशानी कल्ल पुज्जी जांह्ग ओ के ओ के ओके